اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں ناز اور فخر ہے اس کی تاریخ اور اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز ہی دوسری زبانوں سے مل کر ہوا ہے اردو خود سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اسے ہندی سنسکرت فارسی اور عربی زبانوں نے مل کر جنم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو زبان ہم کو مختلف زبانوں کے الفاظ جملے اور محاوروں کثرت سے مل جاتے ہیں اسی طرح عربی زبان کے قواعد اردو میں پوری طور پر پائے جاتے ہیں اردو فارسی زبان کی جو تہذیب ہے اور وہ اردو میں پوری طرح پائی جاتی ہے اور جہاں تک بات سنسکرت اور ہندی کی ہے تو یہ گھر کی بات تھی گھر کی تہذیب سے اور متاثر ہو بغیر کیسے رہ سکتی ہے چنانچہ ہندی اور سنسکرت کی جو ثقافت ہمارے ہندوستان میں پورے طور پر پائی جاتی ہے وہ اردو زبان میں بہت اچھی طرح موجود ہے اسی لیے کہنا صحیح ہوگا کہ اردو زبان اسی پورے خطہ کی دیگر ان تمام زبانوں کی تہذیب اور ثقافت کو اپنے اندر داخل کر چکی ہے جس کے سائے میں اردو زبان پلی بڑھی اور اوپر چڑھ کر پوری دنیا پر چھا چکی ہے اور اب تو حال یہ ہے کہ اردو خود ایک تہذیب بن چکی ہے